रोजाबनाायनि थाखाय आंनि साबसिन सटाइल एबा देंखोनि रोखोमानो जायैबाय खुगा मेथाय खुगा मेथाया मानो होनोब्ला जोंनि सानफ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुं माहारिजोंनो खुगा मेथाइ हा सोमोनदो दङ जोनोम जाजेननाय निफ्राय थैनाय समसिम मानसिया जेरैबादि थांनानै थायो बेफोर गासै हाबा हुखा नेमखान्थिफ्रा खुगा मेथाइनि गेजेरजों ओंखारनायखौ नुजानायखौ जों नुनो मोनो खुगा मेथाइआ जोबोत मानि ओंथि गोनां आरो बियो साफ्रोमबो सुबुंनि गोसो जोंनो नांजाबफानाय बेनि बाथ्रा फोराबो बुजिनो गोरलै खहाब गोनां आरो मिलौदोबो जायो आरो बयनिबो गोसोखौबो फोनांनो हानाय जायो बिदिन्थि हिसाबै जेनबा बर' हिसाबै बर'नि खुगा मेथाइ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय जेन'बा हमनानै लादो बागुरुमबाखौनो लानो हायो जोंङो बागुरुमबा मेथाइ खनोब्ला साफ्रोमबो बर' फोरनि गोसोआवनो मोनसे माने जावलिखांनाय लाबोयो बागुरुमबा मेथाइनि सोदोबफोरा बागुरुम बागुरुम मोसानो लुबैनाय बर' फोरनि फोरखौ बेफोर रंजानाय फोरखौहाय फोरमायनायनि जे लामा बागुरुमबा मेथाइ आ बेनि गेजेरजों ओंखारबोनो हायो ओंखायनो खुगा मेथाइ आ साफ्रोमबो माने सुबुं फोरजोंनो बियो नांजाबफानानै थानायखाय बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो बेनि अनगायैबो रंजानायनिबो बियो मोनसे मा होननांगोन बिजों होननो हायो खुगा मेथाइ जे साफ्रोमबो सुबुंआ थांना थानाय समाव हाबा हुखा मावो हाबा हुखा मावखांनायनि उनाव देहाफोरा दसे जिरायनो लुगैयो बे बेफोरनिफ्राय नो बेफोरबादि ओरैनो थानाय समाव बा जिरायनाय समाव खुगा मेथाइ खनग्लाङोब्ला गोसो मोदोम फोरा

एसे मेंगानाय मोनो खुगा मेथायावनो हारिनि हारिमु सोदोमस्रिआ बेरखांङो होनब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जाया खुगा मेथाय जोंनो बबे हारिया माबायदि रायजो जाबोयोमोन बेफोरखौ जों संदाननो हायो जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायनि राहा जेरै हाय आबाद मावनाय बेफोरो खुगा मेथाइनि गेजेरजों बेरखाङो दानाय लुनाय नाहा मैहा थांनाय

बेफोरबो बेफोर आखुथायाबो खुगा मेथाइनि गेजेरजोंनो बेरखांनो खाबु मोनो खुगा मेथाया सिमफोल बुंनो थाङोब्ला एबा गोरलै जायनि थाखाय बेखौ खननायावबो एसे गोरलै गुबुन सासट्रिअ मेथाइ फोरनि रोजाबनायाव बेखायनो बेहाय साधारन सुबुं फोराबो खुगा मेथाइ खननायफ्राव एबा मोसानायफ्राव बाहागो लाफानो हायो खुगा मेथाय गैयाब्लानो माने मोनसे हारिनि गुबै सिनायथिया बेरखाङा बेरखाङा जायो बुंनो थाङोब्ला खुगा मेथाइ आनो जोंनि हारिनि गुबै सिनायथिखौ होनो हायो गुबुन गुबुन रोखोमनि खुगा मेथाइ फोरखौजों सोलिनाय सोलिबाय थानाय नुनो मोनो बेफोर जाहैबाय आबादजों सोमोन्दो थानाय खुगा मेथाइ बिदिनो हाबा हुखाजों सोमोन्दो थानाय एबा जुलि हाबा हाबाजों सोमोन्दो थानाय मेथाइफोर गथ' गथाय बुरखायनाय आरो जेनबा लावखार लावखार मेथाइ बखालि मेथाइ आरो गुबुन बायदि बायदि नि खुगा मेथाइफोर सोलिनानै दं बेफोरखौ जों हमनो मोनदांनो मोननो हायो

बेनि अनगायैबो खुगा मेथाइ होनोब्ला जोङो बे मेथाइ आ बबे समनिफ्राइ सोलिबोखो माब्ला जाजेनखो सोर खनजेनखो बेनि जेबो गुमुरखौ जों मोननो हाया बेनि खुगा मेथाइ माने खुगा खुगा सोलिबोनाय गोदोनिफ्राय जोंनि आबै आबौ आजै आजौ निफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा जों खुगा मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथाल सिम दा बेनि थाखायनो बुंनो थाङोब्ला

गोदो गोदायनि जोंनि आजै आजौ मोननि रायजो जानायनि हाल साल फोरखौ जों बेफोर खुगा मेथाइनि बाथ्रा फोरावनो जों मोननो हायो मोनसे हारिनि रिच कालचारेल हेरिथेज खौहाय खुगा मेथाइया दिन्थिना होनो हायो खुगा मेथाइ आवनो

कालचारेल हेरिथेज फोरा बेरखाङो